आमच्या भारत देशांक न्यूज पेपर जो आसता पळय आनी टी व्हीचेर तें भोवते करून सार सर णवद परशन सारकें येता पूण चड करून आमचे फेसबूक वॉट्सप हेजेर फोटींग चडशे घालताक आपले पयश्यांक कोमोवपाक लागोन काय आनी किद्या लागोन ते म्हाका कांय खबर ना पूण चडशें दिसता म्हाका तें चड करून सामकें तें फोटींग घालून लोकांक वा भुरग्यांक लोकांक फोसोवपाचें काम करता दिसता पूण तें म्हाका तें बरें आवडना आनीक टी वी म्हणटकी तें भोवतेक रोखडेंच अशें कितें घडलें खंय तरी जावं पेपराचेर आमगेल्या अशें कितें तर न्यूज येयला म्हणटगीर तें आमगे वार्ताहार जावं आनीक न्यूज वा रोकडेच थंय पावता आनी आमकां न्यूज बरोबर सामको टायमार घालता तें एक बरें आसा पूण अशें फेसबुकाचेर बी अशें ते खुबशे गजाली अशे पळय आयकले हांयें आणीक खुबश्या भुरग्यांक त्रास करपाचें अशें बंडल मातयें जालां तश् जालें सांगोन हें करपाचें अशें बंडल मारून ते लोकांक बरोबर ते त्रासान घालपा अशें करतात अशे ते गो अश तर ते अजिबात करूं जायना अशें म्हाका दिसता आनी गोवमेंटांनी आमगे लक्ष घालून तेजेर तें बंदन हाडचें अशें म्हाका दिसता अशें केलें जाल्यार सगळ्यांत बरें जातलें आनी भुरग्यांचे लायफ जें आहा पळय तें बरें जातलें न्हू अशें म्हणून हांव चड करून अशें चिंत्ता की गोवोरमेंटाकय अशें सांगूं सोदता की तुमी मातशें बरोबर लक्ष घालून तेजें बंधन तांकां हाडचें आनी तेंकां वेवस्थीत बरोवपाक मातशें कडक बंदोबस्त करचो अशें म्हणून म्हाका दिसता पूण टिवीचेर अशें भोंवतें करून जाय आमकां आतां पयलोचेर मुखांक कांयच कळनाशिल्लें आतां रोखडेंच कळटा टी व्ही न्यूज आसूं खूब बऱ्याकूय पडलां हे ना आसूं अशें खुबशें बरें पूण तो खरें काय आहा तें सांगून लोकांचें मन बरें आनंदीत जावचें अशें करचें पूण व्हे फुटगाल आनी किदें सांगून लोकांचें बुद्धी अशी भ्रश्ट करून जावपाची अशी करची न्हू अशें म्हणून हांव गोवोरमेंटा कडेन मागतां